सर्दी जुकाम ठीक करने के लिए हम घरेलू उपाय करते हैं जैसे गाय का दूध हुआ उसमें हल्दी देकर पिला देते हैं और गाय का दूध हुआ और घी घी हुआ काली मिर्च हुआ तुलसी का रस हुआ वो भी मिलाकर पिला देते हैं और तेल सरसों का तेल हुआ उससे भी मालिश करते हैं उससे भी आराम होता है ये हर चीज का घरेलू नुस्खा है इसके कारण ज़ुकाम सर्दी ठीक को हो जाता है ज्यादा दवाई का उपयोग नहीं करना पड़ता है इसलिए हम घरेलू उपाय करते हैं हमारे यहाँ सदियों से चले आ रहे हैं हल्दी गाय का दूध सेवन करने से बहुत आराम मिलता है सर्दी जुकाम का और गाय का घी हुआ और तुलसी का रस हुआ काला मिर्च हुआ उस करके पीस करके उसमें गर्म कर देते हैं और जुकाम जिसका हुआ है और सर्दी उसको पिला देते हैं तो कुछ अराम मिलता है जैसी कि दवाई नहीं खाना पर इसलिए हम घरेलू उपाय करते हैं घरेलू उपाय से ही ठीक हो जाए करते हैं तो दवाई खाने से क्या फैदा अगर स्वास्थ्य को ठीक रखना है त घरेलू ही उपाय करिए आउर स्वस्थ रहिए